आप कहाँ से बोल रहे हैं मुझे कपड़ा चाहिए इसकी दुकान पर मुझे थोक में सामान चाहिए मैं दुकान खोल के बैठी हूँ उसकी दुकान क आपकी दुकान से कितना दूर है हम दुक अच्छा कपड़ा चल लेता मतलब मिलता है में लड़की के लेती हूँ लूंगी और अपने लिए अरे तबे इसको बता दो न कितना दूर पर है चलो इसको ले लूँगा उसके पास तक नहीं बेचता हूँ आपके हाँ आप कितना आप भी दुकान रखे हैं क्या मैं सुबह से क जो ले के जाना है इसको कपड़ा अच्छा बिकता है चलो ठीक है मुझे शादी पर कराया हुआ है मेरे लड़की को मुझे शादी थोक में लेना है मुझे बेचना है मुझे ग्राहक बनाना है न

चलिए देखते हैं चलिए वो अच्छा कपड़ा देते हैं बहुत लोग उसके यहाँ जाते हैं तो मुझे बोला था मेरे को चलो देख लेते हैं अच्छ अच्छा वो था हाँ चलो देखो शाम को ले आ जाता हूँ शाम के आउँगा

आपको दुकान पर आएँगे मुझे लिया कर चलें तो देखते हैं तो फिर आपके दुकान पर भेज देंगे

सब ले आएगा चलो ठीक है कल आए आएँगे न हाँ कल आएँगे आज तो टाइम नहीं है हाँ आज टाइम कल आएँगे वो आज टाइम नहीं है और शाम हो चुका है हाँ चलो ठीक है